हैलो नमस्ते अ जेल्लै कलॉस च बच्चें आना ते तुसें सारें बच्चें दा ध्यान रक्खना की एह् बक्ख बक्ख बौह्न ते इक्क दूऐ गी इक्क दूऐ गी दिक्खन ना ते कन्नै अटेंडेस पैह्लें गै लेई लैनी आं ते सारें बच्चें दा ध्यान रक्खना की कोई बी चीटिंग गी कोई गंजैश उत्थें ना हो एग्ज़ाम ई अंजी अगर तुसें कोई बी चीटिंग दा केस बनाया ते ओह् साईन जेह्ड़ी चीटिंग दी जेह्ड़ी गाईडलाइंस उनेंगी बी फॉलो करना आं जेल्लै बच्चे दा पेपर चला दा होना ऐ ते स्टैम्प तुसें लानी अंदर